हेलो जी मतलब की हम अयलियै घुमय लए यहाँपर यहाँपर घुमयवला जगह कतऽ कतऽ छै बढ़िआँ बढ़िआँ

गाँव तऽ मतलब हमरा गाँवमे घुमनाइ छै गाँवमे की सब रहय छै जी हूँ हँ गाम अयलियै हम घुमय लए कोनो बढ़िआँ चीज एहन चीज मतलब की चलि रहल छै जेनाकि घुमइयेवला कोनो जगह छै कोनो मन्दिर छै या कोनो प्लेस छै जेनाकि कोनो बढ़िआँ बढ़िआँ जगह जे होइ छै तऽ उसब जगह एतऽ छै घुमयवला अगल बगलमे गाममे आदमी जे आबय छै गामक

ओ अहाँ सब अहाँ सब अहाँ सब गाममे रहय छियै तऽ अहाँ सबके मोन लागय छथिन जी तऽ बऽ जी जी तऽ ई गाम घरमे अहाँके अहाँ सबके मोन लागय छथिन तऽ हमहुँ मतलब की सोचि रहल छथिन कि एकबार जइतियै गाम गाममे घुमतियै गाममे कना रहय छै लोग नहि रहय छै गाममे देखतियै कतय घुमयवला जगह छै नहि छै इएह सब चीज जइतियै जे गाममे देखय लए तऽ अहाँ सबके गाममे मतलब की एहन नहि छथिन की अगल बगलमे कोनो बढ़िआँ मेला लागय छथिन की बढ़िआँ घुमैबला छथिन अहाँके गाँवमे तऽ ओतऽ की तब तऽ घुमयवला बढ़िआँ जगह हेतय ने जी जी एतऽ बढ़ियाँवला जे हूँ जी तैँ तऽ बढ़िआँ मेला लागय छै घुमयवला ओइमे दूर दूरके लोग आबय छै घुमय लए तऽ हमरो सबके जए सकय छियै घुमय लए इएह ने जी जी जहाँ जा अऽ जेनाकि अहाँ सब गाममे रहय छियै तऽ गामके मतलब की गाममे केहेन विचार रहय छै आदमी सबके केहेन नहि रहय छै ई सब तऽ अहाँ सब जानै हे हेबै जी जी घुमय लए तब आबि सकय छियै तब हम्मे तब देखय छियै तब गाँवके बारेमे तब जेबय गाँव घुमि लेबय बढ़िआँसँ अहाँ सबके कुमार खण्ड मुरलीगंज ई जे जहाँ छै ओसब घुमि लेने छी ठीक छै तब आबय छी तब घुमि लेबय ठीक छै